काकी म्हाका एक च्या मेळटली आनी किदें आसा तुमचे कडेन हां आं तशें जाल्या न्ही म्हाका दोन सामोसा दी वांगडा च्याचा वांगडा हय हय हय आं हय सारकें आसा सारकें आसा आनी आनी कांय नाका ना ना कांय ना आं तें किदें सांगू तुका

ते कॉलेजीन बिजी उल्ले सो ते आयज आसतले सॉरी हय हय हय

हय हय चललां बरें चलता कशें चलपा आहा तें आतां किदें सांगू तुका चर्चा न्हू तुजी चायेची इतली व्हडवीक लागल्या आमकां की आनी खंयच वोसोंकशें दिसना आमकां सद्याक आमी हांगाच पड आमी आमी हांगाच पडिल्ले आसता कितें सांगू तुका म्हाजे आतां सगले आमचे क्लासमेट विचारता आमचे वांगडा शिकता ते की म्हणजे सांगता की ती काकी कसली च्या करता ती च्या आनी खंयच मेळना सांगचें म्हळ्यार अशें किदें आसा की अशें तुमी फुडें सरपाचें किदें चिंतिना म्हणल्यार एक व्हडलें अशें दुकान घालपाचें आनी मागीर तुमच्या अशी ऑन अ लार्ज स्केल करपाची अशें व्हडल्या प्रमाणांत जागो मेळ्ळो हां हय होय हा हा आं हय थंय खरें खरें आं आं ना तशें तुमच्या मदलो तुमकां हॅल्प बीन जाय जाले जाल्यार आमी हे सगळे भुरगे वांगडा तुमकां किदें अशें गोरमेंटाक गोरमेंटा बाबतीन जाल्या आमी सगलें हॅल्प करपाक तयार आसा तशें कांय ना तुमकां एन एनी लिंक

हय हय ओके ओके ओके